नलके पानी हमरा ओहिठाम अबिते नहि छै मात्र देखक वास्ते स्तूप जेकाॅं सभ वार्डमे जेना ठाड़ छै बखारी बनल कतौ जलसॅं भेट नहि भए रहलै यऽ मात्र एकटा ब्लॉकके बगल बगलमे लागल छै जे सप्लाई होइ छै आओर ओ ब्लॉके पंचायत भवन थाना मवेशी हॉस्पिटल तक सीमित छै आओर हमरा ओहिठाम पब्लिकक कोनो तरहक नल जलक सुविधा उपलब्ध नहि छै तैं ओकरा सम्बंधमे पानिके स्वादके सम्बंधमे किछु कहले नहि जा सकैत अछि हमसभ ख़रीदुआ पानि बीस टकामे बीस लीटर पानि भेटैत छै ओकरा उपयोग करै छी नहि तऽ तारास्थानमे एकटा कल एहन छै जे कोनो भी जलसॅं सुन्दर जल दै छै ओ एके मात्र कल छै ओहिसॅं जल भरिक तखन उचित जल पीबाक प्रयास करै छी